ہمارے علاقے میں مختلف طرح کے کاروبار پہلے سے ہی شروع کیے جا چکے ہیں اور ہمارے سیمانچل کے دیہات میں اور گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کو چلایا جاتا ہے اور ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خاصی تعداد ہے جہاں تک بات ہے نئے کاروبار کے بارے میں اس سلسلے میں میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کاروبار میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ قدرتی وسائل سے ملا ہوا ہو تو بہتر ہوگا کیونکہ قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالامال کیا ہے جیسے کپڑوں کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکے کی کھیتی اور اسی طرح مکھانا کی کھیتی کپڑے کا بڑا کاروبار ہمارے یہاں ہوتا ہے باقی کاروبار کھیتی کی شکل میں ہے جیسے پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے بنیادی کھیتی تھی لیکن پچھلے چند سالوں میں مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقے کے کئی گھروں میں کاروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوط ملتی ہے